हम तऽ पेन कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड से अप्लाइ न कयले छियै की हमर आबि जैतै तब पेन कार्डमे आधार कार्डमे नामे गड़बड़ कैरि देलकै हम केना की करियै केना होएत सुधार केना केना करबै जेकि देखै छियै देखै छियै के भी सुधार कैरि दिअ जेकि हमरा आगू चलि कऽ नीक होएत तब ने हमर किछो किछु होएत तऽ किछु भर सकैया केना हम की करब नहि करब समझमे नहि आबैया की कहिया हमरा पेन कार्डमे नाम सही आयत जेकि हम ने देखै छियै केना हम की करब नहि करब दियौ लेकिन समयके अय कियए समय समय के फेर यए देबो करलहुन अयबो नहि केलियै अभी तक लेके नामो गलती कैरि देलऽ आबि गेल ते नामो गऽ नामो गलती भए गेल केना हम की करियै ना आबैया हमरा समझमे आयल छथिन केना की करै छै आधारे कार्ड से आओर सेनिक आधार कार्ड से से सब किछु होइया आधार कार्डमे सबकिछुमे जुटैया जमा होइया हर किछु जैसे नाम लिखाबै छियै तऽ आधार कार्ड जुटै छै खाता खुलाबै छियै तऽ आधार कार्ड जुटै छियै राशन कार्ड खुलाबै छियै तऽ आधार कार्ड जुटै छै सब किछुमे एनाकि राशनी आधारे कार्डमे सबकिछु देल छै आधारे कार्ड से आधारे कार्डमे नाम गड़बड़ यए तऽ हम केना की करब केना होएत ई सोचै छी केना हेतै आगू सोचै छियै सोचि सोचिके परेशान रहै छियै की केना हेतै नहि हेतै देखू आबि जाएत तब आओर बढ़िऑं यए देखै छियै समैझ समैझके फेर यए आबि जाएत बहुत नजदीक छै आइब जेतै तऽ हम आधार काडसे सबकुछ करे सकै छियै